मुझे दर्शन रावल जी पसंद है उनका हर एक चीज़ अच्छा लगता है उनका फेस उनका पहनना उनका रहना उनके तरीक़े बहुत ही कम्फरटेबल हैं उनका व्याहवार भी बहुत ही नॉर्मल है वह अपने से जो भी उनसे मिलने जाते हैं छोटे से बड़े वह जो भी उनके फ़ैन होते हैं उनके लिए उनका व्याहवार बहुत ही साधारण बहुत ही अच्छा और सिंपली है उन वह इतने अच्छे इन्सान हैं उनकी हर एक चीज़ उनके गाने भी बहुत ही अच्छे हैं उनके गाने का यह गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बारिशों में जब याद आते हो तुम भीग जाते है हम मुस्कुराते हैं हम मैहरो की तरह तरसाओ प्यार को लौट आओ सनम मुस्कुराते हैं गम इसका यह मतलब है कि जो भी इन्सान अपने तकलीफ़ या दर्द को फ़ील करता है अपने हमसफ़र के लिए उसके लिए एक भी गाना बहुत ही अच्छा बहुत ही कम्फरटेबल है इसलिए उनका गाना यह बहुत ही अच्छा लगता है बाक़ी सब गाने भी बहुत अच्छे हैं उनका लोक उनका जना उनका व्याहवार सब भी बहुत अच्छे तरीक़े से हैं जो कि उन्हें हमारे अलावा भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं और इस वजह से हमने पसंद करते हैं दूसरा है यह कि गुरु रंधावा गुरु रंधावा जी का लोक उनका स्टाइल उनके फ़ैस में भी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं उनका पहनावा उनका चलना व उनका हर एक गाना भी बहुत ही फ़ेमस हो रहा है वह लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे लिए भी बहुत ही मतलब पसंद है हमको भी वह उनके जैसा हम भी बनना चाहते हैं भले ही हम एक लडकियाँ हैं लड़की हैं एक लड़का नहीं फिर भी उनके उनका हर एक सो उनकी चीज़ें यहाँ तक कि उनके गाने भी बहुत ही फेमस हैं दिल रुकदा यार बहुत से गाने उन्होंने गाए हैं अच्छे अच्छे दिल र रुकदा या